السّلام علیکم جی الحمد للہ آپ سُنائیے سر ہمیں ویویو وائی سترہ فون لینا ہے جی جی اچھا اچھا تو اُس کی کیا کوالٹی ہے اچھا اچھا اچھا اچھا کس طرح کر لینا اِسے جی جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا

اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں اچھا سر اچھا بولے تو جمع کر دیں گے ہاں وہ کون

اچھا ٹھیک ہے وہ جی جی اچھا اچھا اچھا تو ہاں یہ بہتر رہے گا

چلے چلیے تو صحیح ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اوکے